دلّی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت ساری گھومنے کی جگہیں ہیں جہاں پر لوگ دور دور سے ایڈونچرس گیم کھیلنے کے لیے آتے ہیں دلی میں کچھ ایسی بھی جگہیں ہیں جہاں لوگ ایڈونچرس کرتے ہیں گھومتے ہیں جیسے کہ دا ہڈن ہاور وال کلائمبنگ اسکیپ رومس ایسی ہی اور ساری بہت جگہیں ہیں جہاں پر لوگ ایڈونچرس کرتے ہیں گیمس کھیلتے ہیں گھومتے ہیں بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں باہر کے لوگ بھی دیکھتے ہیں تو وہ بھی ان سب کو کرنے کا مزہ لیتے ہیں اور دلّی میں بھی دلّی کے بھی لوگ ان سب کا مزہ لیتے ہیں گھومنے جاتے ہیں دلّی میں اور بھی جگہیں ہیں دلی ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں پر ہر چیز کی سودھا اپلبدھ ہے وہاں پر ہر چیز کا مزہ ہم لے سکتے ہیں